आमच्या संस्कृतीक वेगवेगळे हें आसात कला आसात त्यो कला सादर करपाचे ही परंपरा पयलीं सावन चालू आसा म्हणजे मुख्य म्हळ्यार आमचे भितर वेगवेगळे जे आमचे देवळांचें हें आसात त्या वेळाचेर थिंगां त्यो कला सादर केल्ल्यो वता उदारणाक नृत्य म्हण किंवां ज्या वेळार शिगम्याचें हें आसता त्या शिगम्याच्या वेळाचेर शिमगो हो म्हत्वाचो तोणयां मेळ म्हणटा तेका आमी ही पारंपरीक संस्कृती आमची म्हणटा ती आमी टिकोवन दवरल्या ताच प्रमाणे घुमट आनी पख शामेळी ही ही वाद्यां त्या त्या त्या कले बरोबर ती सादर केल्ली वयताय आनी ती त्या त्या सिजनांक ज्या वेळाचेर तो सण येता त्या वेळाचेर म्हळ्यार शिगम्याच्या वेळाचेर जे शिगम्याचे हें सगळें सबंद काणकोण वाठारांत म्हूण न्हू सबंद गोंयभर वेगवेगळ्यां वाठारांनी वेगवेगळे हें संस्कृतीक पंगड जे आसा तें आपले क कला आपआपल्या गांवां भितर वेगवेगळ्या गांवां भितर ती सादर करपा खातीर वयताय आनी तेंच्या भितर वरायटी गाणी म्हणोन म्हणजे लोकल गांव लोकल गांव गाणी म्हणून ते सादर केल्ले वयता आनी खरोखरच एक आमची एस टी समाजाची सुद्दां जी कला आहा ती कला सादर करपा खातीर ते वेगवेगळ्या वाठारांत वयता तेंचे कपड्याचो ड्रेस जो आहा तो पारंपारीक आसता आनी तो कपड्याचो ड्रेस जो आसता कितें तेंची धोंतर न्हेसले आसता म्हण कुर्ता घातलो आसता फेटो बांदलो आसता आनी त्या फेट्याचेर वेगवेगळे तुरें ते तुरें ही पारंपरा ही पयलीं सावन सुरू आसलें कारणान ती परंपरा तेंणी तिगोवन दवरिल्ली आसा आमच्या गांवांक आनी त्या पद्दतीन ते आपली सादर करतात तांचे पद्दतीन वेगवेगळ्यांचे जी कला वेगवेगळ्या ग्रामांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळीं जी कला आहा ती वेगवेगळ्या वाठारांनी ती सादर केल्ली वयतात पूण शिगम्याचे वेळाचेर ही सार्वजनीक सगळ्यां ठिकाणी सगळ्यांच वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्या पद्दतीन ही सादर केल्ली वयता आनी आमी त्या वेळाचेर ही पारंपारीक ड्रेस हो कपड्याचो ड्रेस म्हणल्यार एक पुडवी न्हेसप आनी सदरो घालप टोपी घालप किंवां फेटो बांदप ही परंपरा चालू दवरलां आनी अशें खंयचेय आमचें धार्मीक कार्य ज्या वेळाचेर चलता त्या वेळाचेर सुद्दां आमचें संस्कृते प्रमाणें आमकां तें करचे पडटा किंवां ते एखादें धार्मीक कार्य कितें करता आसतना आमी धोंतर न्हेसचे पडटा किंवां हें खानावळ घालचें पडटा किंवां टोपी घालचें पडटा आनी त्या त्या वेळाचेर ती ती विधी करची पडटा आनी ही परंपरा आमी आज पर्यंत टिकोवन दवरल्या आनी ती फुडें चालू आसतली अशीं